हैल्लो नमस्ते जी हां जी हैल्लो हां जी हां जी हां गड्डियां बथ्हेरियां न आल्टो बलैरो नोवा आरटीआर तुसें केह्ड़ी करनी नोवे दा रेट कोई नौ दस ज्हार तक्कर ऐ

कोई निं नोवा च बी बैठी जानियां अल्टो च बी बेही जानियां जेह्ड़ी तुस करना चाहो

कोई निं दस ग्यारां तक्कर देई गे कोई निं जित्थै तुस आखगे उद्धर आई जाह्गे ठीक ऐ तरीक में आई जाह्गे लेइयै अस ठीक ऐ नेईं कोई निं सोलां तरीक आई जाह्गे पक्का